मिगी योगा करना बड़ा शैल लगदा जेह्ड़े मेरे योगा गुरु न मतलब जि'नें गी में योगा गुरु मनन्नी आं ओह् बाबा राम देव न मतबव बाबा राम देव होर बड़े सारे योगा करांदे न उं'दे कन्नै कि साढ़ा बड़ी सारियां बमारियां दूर होंदियां न में बी मतलब बड़ा उ'नें गी फालो कीते दा ऐ बड़े योगे उं'दे मतलब करनी होन्नी आं जि'यां गैस नी होंदी जेह्दे च योगे सिक्खे में गैस दी प्राब्लम जेह्ड़ी मतलव पिच्छें मेरे कमर दी दर्द होंदी ऐ पीड़ां मतलब ओह् बी ठीक होई ऐ में उं'दे कोला दा बड़े सारे मतलब योगे सिक्खे न में अपने घर करनी होन्नी आं होर अपने घर बी बोलनी होन्नी आं कि तुस बी बी सारे करो ते बाबा राम देव दा इक मतलब शैल ओह् उ'नैं बनाए दा केश शैंपू पैह्लैं मेरे इन्ने बाल झड़दे हे जदूं दा में बाबा राम देब हुंदा शैंपू मतलब में पान्नी होन्नी अदूं दे मेरे मतलब बाल झड़ना बड़े घट्ट होई गे मिगी इसलै योगा बी सखांदे ओह् मतलब किन्नी जड़ी बूटियें आह्ले मतलब शैंपू बी बनाए दे उ'नैं ओह् बी बड़े शैल लगदे बाबा जिसलै योगा करांदे ते में योगा शुरू कीता इक दो दिन करनै न मिगी बड़ी दर्द होई ऐ मेरी टांगें बगैरा दी थोह्ड़ा दर्द मैह्सूस होई तिन्न चार दिन ओह्दै बाद आस्तै आस्तै में रोज मतलब करदी गै रेही में छड़ेआ निं ऐ छड़ेआ निं ते में करदी गै रेही उस्सी ते हून मिगी दर्द बिल्कुल निं होंदी ते होर मिगी बड़ा शैल लगदा जिसलै योगा करनी होन्नी मतलब मेरे वेट बी मतलब बड़ा जादा बड़ा थोह्ड़ी भारी ही मेरा बेट बी बड़े घट्ट होया ओह्दे कन्नै योगा करने कन्नै होर असें सारें गी गै योगा करना चाहिदा ओह्दै कन्नै असेंगी कि साढ़े बड़े सारे पैहे बचदे साढ़े कोला दा बमारियां जेह्ड़ियां दूर रौंह्दियां और साढ़े फिटनस जेह्ड़ा बनी रौंह्दी ते सारें गी करना चाहिदा जिन्ने साढ़े परोआर न में सारें गी बोलनी होन्नी आं अपने रिश्तेदारें गी बी बोलनी होन्नी आं कि योगा करा करो योगा जेह्ड़ा बड़ी अच्छी चीज ऐ जेह्ड़ा हैल्थ साढ़ी गी पूरा तंदरुस्त बनाइयै रखदी ऐ ते अपने बच्चे गी बी बोलनी होन्नी आं में योगा करा करो रोज सवेरै उट्ठियै तुस बाबा राम गी टी वी उप्पर लाई लैऔ ते लाइयै ते उ'नें गी दिक्खो फॉलो करो तुस बी योगा करो ओह्दै कन्नै ओह्दै कन्नै केह् ऐ जेह्ड़ी साढ़ी उमर ऐ ओह् बी बद्धी ऐ योगा करने कन्नै अस बमारियें कोला दा ते बचने गै बचने आं साढ़ी उमर बी बधदी ऐ साढ़े जेह्ड़े रिशी मुनि हे ते ओह् बी बड़े योगा बोलदे कि ओह् बी बड़े योगा बगैरा करदे होर किन्ने किन्ने साल तक्कर ओह् मतलब जींदा रौंह्दे हे किन्नी किन्नी उमरां होंदियां हां उं'दियां अजकल्ल ते बैसे लोग जैदा करन लगे पैह्लैं कुश लोगें गी इन्ना पता निं हा लोग शड्डी बैठे दे हे अजकल्ल ते लोग करा दे गै न पर करना चाहिदा असें सारें गी करना चाहिदा मेरे अपने मायिके आह्लें गी ससूराल आह्लें गी सारें गी बोलनी होन्नी योगा करा करो सारें गी बोलनी होन्नी आं मेरे पता जेह्ड़े मेरे घरे आह्ले न ओह् बी करदे न योगा अपने बच्चें गी बी बोलने होन्ने करो करो ते में सवेरै पैह्लैं उट्ठनी सैर करनी होन्नी पैह्लैं ते सवेरैं उट्ठियै पानी पीना जाना मतल बाशरूम बगैरा ओह्दे बाद च में सार करनी सैर करियै ओह्दै बाद में योगा शुरू करनी फिर अपने बाबा देव गी लान्नी मिगी बड़े अच्छे गुरु लगदे पर बाबा रामदेव फिर में उं'दा योगा दिक्खी दिक्खियैं शुरू करदी फिर बाबा रामदेव दा इक एह् बी है ना केह्ड़ा योगा केह्ड़ा योगा केह्दे बास्तै अच्छा ऐ केह्ड़ा योगा केह्दे बास्ते अच्छा ऐ में कोशश करनी कि सवरैं बा करां ते शामीं बी करां सवेरै चलो टैम मिलदा निं पर फिर में जल्दी उट्ठनी ते कोशश करनी करां में सवेरै रोज जल्दी उट्ठने दी कोशिश करनी सवेरैं चलो बच्चैं बी जाना होंदा स्कूल फिर में कोशश करनी फिर में अद्धा घैंटा जरूर करना में योगा होर में शामीं जिसलै शाम होंदी उसलै बी में सैर करियै गै घैंटे इक अद्धा घैंटा सैर करनी गै करनी फिर में परतियै अपना योगा जेह्ड़ा शुरू करी ओड़ना ते ओह्दै कन्नै ना जेह्ड़ा मेरा शरीर ऐ बड़ा शैल होए दा उट्ठने बैठने च बड़ा शैल लगदा जेह्ड़ा भार ऐ ना मेरा बड़ा हल्का होई गेदा होर चलने च जेह्ड़े मेरी परसनैल्टी मतलब पैह्लैं में कपड़े पांदी ही मतलब बड़े इ'यां शैल निं लगदे हे पाए दे में इ'यां मोटी मोटी लगदी ही ते सारे मेरे बच्चे बी बोलदे हे मम्मा तुंदे पर केड्डे मोटे लग्गा दे ओ तोे जदुंआ दा में मतलब योगा शुरू कीते दा ते हून मिगी सारे आखदे हून ते तुस पंछाने निं जंदे तुस किन्ने मतलब शैल लग्गा दे ओ योगा सारें गी करना चाहिदा कि इस कारण योगा सारे करो अच्छी गल्ल ऐ योगा जेह्ड़ी साढ़ा हैल्थ बड़ी गै अच्छी रौंह्दी ऐ इस गल्ला योगा करना चाहिदा गिगी ते बाबा राम देव बड़े गै अच्छे लगदे ऐं पर मिली निं सकदी उं'दे कन्नै मतलब चलो जे जिन्दगी च रेह् तां जरूर लब्भगी उ'नैं लोकें गी इन्ना गाइड़ कीता इन्नी मतलब लोकें गी किन्नी बमारियें कोला दा उ'नेें लोकें गी बचाया ऐ होर उं'दे कराने कन्नै अस घर गै बैठे दे जेह्ड़े अपना बेट किन्ना भार असैं घटाई लेआ ऐ उं'दा योगा कराने कन्नै ते में उं'दा बड़ा बड़ा धन्नबाद बी करंग जेह्ड़ा मतलब इन्नी सखांदे साढ़े मतलब पूरे राश्ट्र दी सखाया बाह्र बी लोग ओह् करा दे होंदे ते में ते बड़ा अच्छा लगदा योगा सारें गी करना चाहिदा मेरे अपने मतलब रिश्तेदारें बिच्च बी एह् चीज फलान्नी होन्नी आं कि योगा करो होर मिगी ते बड़ा गै पसंद ऐ न योगा तुस बी सारें जेह्ड़े ऐं सारे गै करा करो योगा बड़ा गै अच्छा ऐ योेगा मेरा जेह्ड़ा बेटा ऐ ओह् बी बड़ा हैल्दी मतलब पेट बाह्र अवा'रदा ओह्दा ते खाने पीने च तुसेंगी पता ऐ बच्चे जेह्ड़े साढ़े ऐं ते अजकल्ल बाहरे दि'यां चीजां बड़ियां खंदे न फास्ट फूड़ बड़ा खंदे न केह् फिर उस्सी में सवेरै जल्दी ठोआली बोलना चल योगा कर ते हून ओह् बी थोह्ड़ा शैल होए दा मतलब ओह्दा बी पेट जेह्ड़ा अन्दर चली गेदा उस्सी में घर गै जल्दी ठोआलनी चल जल्दी उट्ठी जाना ते योगा कर पैह्लैं योगै कन्नै तेरी जेह्ड़ी सेह्त ठीक रौह्नी नेईं तां इन्नी हारी छोटी उमर च पेट तेरा निकली गेदा जिसलै तूं बड्डे होना कनेहा लग्गना जिसले तुआढ़ी ऐज़ चाली साल दे बाद तुसेंगी पता जेह्ड़ी साढ़ी हड्डियां किन्नी कमज़ोर होई जंदियां न ओह्दै बास्तै पैह्लैं योगा करो ते हड्डियां बी मज़बूर रौंह्दियां न ते इसलै जेह्ड़ा मेरा मुड़ा ऐ ना उस्सी बी सारें बी उस्सी ते में अपने कोल बठालियै करानी होन्नी पैह्लें ते में सिर्फ बोलदी ही कि करो हून में उ'नें गी खुद करवानी होन्नी दिक्खो बाबा राम देव जी कि'यां करांदे बच्चें दी हाईट बारै बी दसदे कि हाईट नेईं बधा'रदी होऐ ते उं'दी हाईट बधने बास्तै बी बड़े दसदे एह् करो ओह् करो किन्ना किश दसदे ऐं होर मतलब बच्चें बास्तै बी बाबा जी किन्ना किश दसदे ऐं इस गल्लां सारें योगा करना चाहिदा बच्चें बड्डें जो बजुर्ग न साढ़े माता पिता उ'नें बी करना चाहिदा ते इस गल्ला सारें करना चाहिदा मेरी बेटी ऐ में उ'नें गी बोलनी उं'दी बी हाईट छोटी ऐ बेटी दी ते में उ'नें गी बी बोलनी कि बेटा उट्ठियै सवेरै थोह्ड़े तौले उट्ठे अपनै योगा कित्ता ते तुं'दी हाईट जेह्ड़ी बधी जानी ऐ बाबा किन्ना करवांदे दसदे न एह् करो ते हाईट बदी जाह्ग इ'यां मतलब में उं'दा दित्ते दा ना शैंपू ते मिगी हून थोह्ड़ा विश्वास मतलब बड़ा जैदा होए दा कि इक ते हैल्थ अच्छी उप्परा दा बाल जेह्ड़े झड़ने शुरू होए उं'दे जेह्ड़े शैंपू कन्नै मेरे बाल जेह्ड़े ठीक होए ते मिगी ते मतलब बड़ा अच्छा लगदा उं'दी सारी चीजां बाबे दियां सारियां अयुर्वेदिक चीजां न साढ़ियां ते बड़ा अच्छा लगदा मिगी बीबी राम देव जी जेह्ड़े बाबा न साढ़े बड़े अच्छे लगदे इन्ना कुछ दुनियें गी सखाया इन्नी बमारियें कोला दा बचाया ते बड़े अच्छे न बाबा जी ते बड़ा बड़ा उं'दा धन्नबाद बोलनी बाबा जी दा